नमस्ते सर सर मुझे बाल कटवाना है हमारे यहाँ शादी पड़ी है जी तो जी हमें ये यू शेप में कटवाना है उसका क्या कितना पैसा होगा जी जी मुझे बच्चों का भी कटवाना है जी जी बच्चों का कटवाना है मुझे आर्मी कट

दो बच्चे हैं दोनों का सर कितना होगा

जी अच्छा आपके यहाँ आपके यहाँ कलर भी होता है

जी जी

जी जी जी सर सर मुझे जैसे ब्लैक कर ब्लैक कलर करवाना है कलर लेके कितना होगा पूरा बाल मुड़वाना है कटवाना है और कलर करवाना है

जी ठीक है सर सर आपके यहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा होता होगा जी तो मेरा जी जी तो हमारा कौन सा नंबर है मतलब कितने नंबर बाद आएगा मेरा नंबर जी जैसे मेरे आपका भीड़ होता है तो नंबर मेरा कौन सा तभी समय पर हम पहुँच पाऍंगे ना जी ठीक है जी यही आपसे रिक्वेश्ट है कि अच्छा काटिएगा बच्चों का बाल शादी में मुझे जाना है चलिए ठीक है नमस्ते